गोदो एल पि स्कुलफ्राव बिबारफोर गायोब्ला जोङो गोबां लोगोफोरजों जों ज' ज' बिबारफोर गायोमोन लोगोफोरा हासारफोर आरिफोर लायोब्ला आं हले हाखर जावग्रायाव थायोमोन आङो दा दा बिबारफोरखौ नांगौ गोबां जाबाय गोदोफोर हले हाबाफ्रावल' नांगौमोन दा फारसेनिफ्रायनो बिबारखौ नांगौ जाबाय दा आथिखालाव बिबार दा आथिखालावथ' गेटनिफ्रायनो बिबार नांसिगौ साजायनाय आरिनायफ्राव गोबां लायो आरो न'खराव जोङो गय गायो गय बिफां लाइफांफोर गायो आरो आथिखालावथ' गयनि दामा गोबां जाबाय बिनिखायनो जोङो गय गायो गोबां गायो बिफां लाइफांफोरबो गायो बिफां लाइफांफोरखौ बोरि जायगायाव गायनानै जोंनि बेफोरखौ बोरमा मोसौफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय बिफांफोर जोङो बेराफोर दुमनानै दोनो जाहाथे रैखा मोननानै जाहाथे देरो आथिखालावथ' दंफांफोर दंफांनि बेसेना गोबां जाबाय सिपथियावनो बुरजा बुरजा सयस' सादस' गाहाम जाबाय न'फोरखौ लुनो थाखाय बायनो हायैफोर जाबाय बेनिखायनो न'खरावनो गायनाय जायो जोङो